بہت سارے مقامی صنعتیں اور کاروبار ہیں جو لکھنؤ ضلعے کی معیشت کے لیے اہم ہیں یہ صنعتیں اور کاروبار وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء پذیر ہوتے رہتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود انہیں بہت سارے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت ساری پریشانیاں کاروبار میں بھی آتی رہتی ہیں اور معاشی ترقی میں بھی آتی رہتی ہیں جیسے کہ کبھی کسی کا کاروبار نہیں چلتا ہے تو وہ برباد ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے معاشی ترقی ہے چیلنجز ہیں مواقع ہیں اور اسی طرح کی اور بھی دیگر چیزیں ہیں جو لکھنؤ ضلعے کی معیشت کے لیے بہت اہم ہیں اور ان ساری چیزوں پر ہم تمام لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہوں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری لکھنؤ ضلعے کی معیشت برقرار رہ سکے اور اور جو چیلنجز یا جو مشکلات پیش آ رہی ہوں ان کو دور کیا جا سکے